ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں پینٹ کرنا مجھے بہت مشکل پڑتا ہے اُس میں میں سے جیسے کہ دیوار بلڈنگیں سائیکل دروازے کھڑکیاں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں چھت اور دیوار وغیرہ جنہیں پینٹ کرنا مجھے بہت مشکل پڑتا ہے اور اِس مشکل کو آسان کرنے کے لیے کبھی اگر مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو میں سب سے پہلے یہ کرتا ہوں کہ اُس کو وہ پینٹ کبھی کم پڑ جاتا ہے یا اُلٹا سیدھا پینٹ ہو جاتا ہے تو میں سے کسی اچھے پینٹکار کو بلاتا ہوں اور اُس سے پینٹ کرواتا ہوں یا اگر کوئی پینٹکار نہیں ملتا ہے تو میں خود سے کلر دوبارہ لاتا ہوں اور دوسرے کلر سے نئے سرے سے پورے دروازے پورے کھڑکیوں کو پینٹ کرتا ہوں جی یہ جب تک کہ صحیح پینٹ نہ ہو جائے جب تک کہ میں کرتا رہتا ہوں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں پینٹ کرنا میرے لیے بڑی مشکل کی بات ہوتی ہے کیوں کہ یہ میرا میں کیوں کہ یہ میرا کام نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اِسے پینٹ کرتا رہتا ہوں اور دوسرے لوگوں سے بھی پینٹ کرواتا ہوں